मेरे विद्यालय के समय में मेरा एक मित्र था वह नृत्य में काफ़ी अच्छा था मैंने उसका जो पहली बार जो नृत्य देखा था वह हमारे विद्यालय के एक समारोह में देखा था मुझे उसका नृत्य काफ़ी पसंद आया तब मैंने उससे कहा कि मेरे को भी नृत्य सीखना है तब उसने मुझे सिखाया मैंने भी मैं भी काफ़ी नृत्य करने लगा मैं हमारे पास पड़ोस में जब कोई भी जैसे शादी का समारोह होता है किसी कथा का समारोह होता है तब मैं वहाँ नृत्य करता था सभी लोगों को मेरा नृत्य काफ़ी अच्छा लगता था और मैंने सोशल मीडिया से भी काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा था इस इस नृत्य सीखाने में मैंने अपने माता पिता से भी नृत्य सीखा उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया था तो ऐसे मैंने अपने नृत्य की शुरुआत की थी